हांवें एक वॉशिंग मशीन घेतलेले आय एफ बी चे तर तें इतलें बेश्ट म्हाका आयलें की कमी वेळांत

स्वच्छ कपडे निवळ कपडे करून दिता तातूंत उदक खूब कमी लागता कमी उदका भितर निव्वळ कपडे जातात लिक्वीड बऱ्या पैकी सिलेक्टेड लिक्विड घालपाक जाय सर्फ एक्सेल अशें पद्दतीचें तेका घालचे पडटा फ्रंन्ट लोडाचे आसता तें तेतूंत कपडे निव्वळ सुकूनय बीन येता धवे कपडे वेगळें घालपाचे आनी इतर जे कपडे आसात पेन्ट शर्ट अशें बाकिचे जे आसा ते वेगळें घालपाचे तातूंत आनी ऑप्शन्स आसाच वेगळ्यो वेगळ्यो धोतरां धवें वाले किंवां टोवेल अशें जे कपडे आसा तें तेंतू भितर वेगळें आनी एक व्हायट लिक्वीड येता तें घातले की तें व्हायटूच उरतात ना जाल्यार बाकिचो जो चिखल आसा तो तेंका लागना आनी त्या मशिनाक इतलें मागीर खूब ऑप्शनस दिल्ले आसतात तें तें बटनांचेर तो तो ऑप्शन थारायिल्लो आसता आनी तेका लागून तें निव्वळ बरें जाता आनी मेन म्हळ्यार कपडे सामकें निव्वळ सुकून येतात म्हणजे परत तें बाबा सुकोवपाक घालपाक जाय किंवां चड वेळ हे करचें पडटा अशें ना सुकून येता निव्वळ सुकूनय येता मातशें झाडपाचे आनीक बेश्टे वाऱ्याक घातले की तें सुकता रोखडे आय एफ बी चेच पूण हां आनी फ्रंन्ट लोडच घेवपाक जाय आनी त्या मशिनाक अशेंय आसा की तें एक भितर जर चिखल आसलो किंवां थोडे दिसांनी खूब दीस लायल्या नंतर ताका चिखल जाता किंवां अशें कितें जरी जालें जाल्यार तेका आनी एक वेगळें लिक्विड मेळटा तें लिक्विड घातल्या नंतर तेतूंक ते भितरल्यान सगळें साफ करता त्या मनशाची पळय जी घाण आसा मशिनाक जी घाण भितर सांचून उरता ती सगळीं स्वच्छ करून तें निवळ करता भितरल्यान फक्त तेतूंत घालता आसतना पूण खूब तेचो विचार करून घालपाक जाय म्हणजे एक पयशांचे नाणें भितर वचपाक जायना किंवां आनी कितें म्हणजे अशें पेन किंवां फणी अश अश्यो वस्तीं मात्र त्या पेन्टीक बीन आसल्यो जाल्यार त्यो काडून ते सगळें पळोवनच घालपाक जाय नाजाल्यार तेचो जो ड्रम उरता तो पाड जाता बेगीन मागीर तेका अश्यो वेर्र येता आनी त्यो आयल्या नंतर ड्रम तो मागीर बदल बदलचो पडटलो तुमकां म्हणून ते पळोवनच घालपाक जाय आनी अशें जाले जाल्यार जाले जाल्यार म्हाका ते आता जवळ जवळ वीस वर्सां ते पंचवीस वर्सां एक मशीन आयलें त्या हेजेर हांव खूब खुश जालो आनी परत हांवे दुसरें तसलेंच आय एफ बी चेच पयलीं हांवेन तीस हजारांक घेतलेलें एकोण तीस हजार चिल्लर आनी आता हांवें जवळ जवळ पंचेचाळीस हजारांक बरें पैकी ते मशीन घेतलेलें आसा आनी ते म्हाका इतलें साथ दिता की कितलेंय फावटी लायल्यार जाता दिसाक तीन तीन फावटी जरी लायलें तरी ताचेर कांयच जायना वेवस्थीत चलता बरें पैकी आनी अशेंच हांवेन सगळ्यांक सांगले बी तुमी बी अश्याच पद्दतीचे मशीन घेयात म्हणून पात्रांवाकय हांवे कंपनीक सांगलें की हें मशीन बरें पैकी आसा बाकिच्या मशिनांचो तितलो म्हाका अनुभव ना पूण आय एफ बी चें हे जें फ्रंन्ट लोड मशीन आसा ते सुंदरच आसा एकदम बेश्टच आसा अशें एक हांवे तशेंच आय एफ बी चे आनीकय मशीन घेतलेलें डीश वॉश म्हणून तेय बी म्हाका बरें आयलें तेतूंत आय एफ बी चेंच आयदनां घालपाची ती निवळ करुन घालपाची तेतूंत एक हेची साबणाची गुळी घालपाची आतां ती घातल्या नंतर एकदां लायले की एक तासां भितर ती तें मशीन आयदनां निव्वळ करून दिता तशेंच ह्या वॉशिंग मशिनाचेंय बी तेजो टायमींग आसा तेचेर अमको टायमींग सेट केलो की तें तितले टायमा भितर ते वॉशिंग वॉशिंग मशीन म्हणजे तें तें कपडे निव्वळ करून दिता आणी तेजो टायमर उरता त्या टायमार तितले लायले की त्या टायमाचेर तेजो सायरन जाता आनी तो सायरन जालो की कळपाचें की वॉशिंग मशीन जालें म्हणून